السلام علیکم نوزائیدہ بچے کے لیے پہلے سال کے دوران کیا رسمات ہوتی ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلی رسم ہوتی ہے اس کے کان میں اس کے سیدھے کان میں اذان دینا سب سے پہلی رسم یہی ہے اس کے بعد بچے کے بال ہٹائے جاتے ہیں اور بال ہٹانے کے بعد ان بالوں کو وزن کیا جاتا ہے ان بالوں کو تولا جاتا ہے اور جتنا وزن جتنے چاندی سے تولا جاتا ہے اور جتنی چاندی ان کے وزن میں آتی ہے اسے تقسیم کیا جاتا ہے اس کے علاوہ بچے کو نہلانے کی بھی رسم ہوتی ہے بچے کے ایک سال کے درمیان بہت ساری رسمیں ادا کی جاتی ہیں ہر معاشرے میں ہر مذہب میں الگ الگ طریقے کی رسمیں کی جاتی ہیں ہمارے ہمارے مسلم معاشرے میں اذان دینا سر کے بال ہٹانا یہ رسمیں رواج ہوتے ہیں اور دوسرے مذہبوں میں بڈے بچے کا برڈے منایا جاتا ہے بچے کا تلک کروایا جاتا ہے اس طریقے سے ہر معاشرے میں الگ الگ طریقے کے الگ الگ رسم و رواج ہوتے ہیں سب کا اپنا الگ الگ او اوپینین ہوتا ہے وہ الگ الگ طریقے سے اپنے اپنے اپنے رسموں کو اپنے اپنے رواجوں کو بچوں کے ساتھ کرتے ہیں